हलो क्या आप कौन अच्छा आपने अपॉइनमेंट ली थी तो आप आए नहीं

हाँ तो आप हमारे हॉस्पिटल आ जाना आपको हाथ का पहले एक्सरा होगा फिर वो चेक होगा फिर आपकी रिपोर्ट आएगी और फिर अभी सूजन है हाथ में हाँ हाँ तो आप आ जाना हम उसकी दवा देंगे अभी तो फिलहाल दवा दे देंगे फिर जब आपका रिजल्ट आएगा और फिर मेरा मेरा है मेरा है इंदौर में हाँ कर्णावत होटल है न उसके सामने जी मेरी फीस दो सौ तीस है और आपकी दवाइयों के ऊपर है जो आपको हमारे क्लिनीक से दवाइयाँ खरीदनी है कि आपको बाहर से खरीदनी है वो आप पर डिपेंड करता है मेरा संडे के दिन ऑफ रहता है मंडे से ऑल डे ट ऑल डे चलता है बस संडे को ही ऑफ रहता है मेरा मेरा सुबह दस बजे से रात के आठ बजे तक ओके ठीक है आप आ जाना आपको चाहे टीटीमेंट करा लेना चेकअप करा लेना ठीक है ओके